जों उन्दै उन्दैयाव गोदो आबै आबौआ थालिर बिफांनि दिङा बानायोमोन जों मेगनजों नुनो मोनबोदों थालिर बिफांखौ फांसे फांनै फांथाम फांब्रैसिम खाजाबनानै जमा खालामनानै दिङा बानायोमोन थालिर बिफांनि बे दिङाखौ लानानै देरनायाव दै बाना जायोब्ला दै गिदिराव आबै आबौआ ना सारनो थाङो ना हमनो थाङो ना हमनो थांनायजों लोगोसे दै बानायाव बिफां बिफां गुसेंग्रायाबो ओरैबायदि माने बास्थाबनानै थायो दै देरोबा गुसेंग्राया हा सिङाव थानो हाया जेरै दै बाना जायोबा दैआ लोमजोबोबा गुसेंग्राया दैनि सायाव थायो दैजों दावबायनानै दावै दावै जेराव बिफां मोनो बेयावनो बास्थाबनानै थायो बेखौबो जों नुनो मोनबोदों आबै आबौखौ खबाय लानानै थालिर दिङानि थालिरर बिफांनि दिङा लानानै गुसेंग्रा हमबोनाय